औ हेल' आङो अला बुक खालामदोंमोन ना बिथाङा नोंनो मोन ना गारि सालायग्राया औ औ आं थारमाने माबा बे बड'लेन्ड इउनिभारसिटिनि खाथिआव दं आरो आङो आमफ्राय माबा फ्लाइअभाराव थांनो नागिरदों आङो आंखौ लांफैनो हागोन ना औ औ आमफ्राय आं दानो दानो लांफैदो हायोबा औ थाब थांसै एसे बेस्तथ' खामानिया दे औ औ फैबानो जाबाय दे